हलो भैया शिप्रा एजेंसी से बात कर रहें हैं जी जी मैंने जो है न आप ही के एजेंसी से एक कैब बुक की थी आज शाम के लिए जिसका मैंने है ना हाफ़ पेमेंट कर दिया था पर जो है न मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसके वजह से मुझे है न वो कैब कैंसिल करनी पड़ रही है तो मुझे है न आप ट्वेन्टी परसेट नहीं मुझे रिफंड तो कीजिए कुछ उसका ट्वेन्टी पर्सेंट ट्वेन्टी पर्सेंट तो काफी कम होगा आप उसका थर्टी थर्टी फाइव पर्सेंट तो रिफंड कीजिए कम से कम जी जी बिल्कुल